میں نے ایک الیکٹرانک کولر آڈر کیا تھا مینترا سے بہت ہی شاندار ہے اور وہ بہت ہی برانڈ کمپنی ہے سیمسنگ کی ہے بہت ہی شاندار ہے بہت ہی اچھّی ہوا دیتی ہے وہ گرمیوں میں جب آپ چالو کریں گے اسے بہت ہی شاندار ٹھنڈ ہوا دیتی ہے بہت اچّھی نیند لگتی ہے جب اسے آپ چالو کر کے سوتے ہیں بہت ہی شاندار ہے وہ کولر سیمسنگ کا جو میں نے منگایا ہے